दिक्खो जी जि'यां वूमैन फेस करदियां पैह्लै पैह्लै जमानै केह् होंदा कि कुड़ियें ई स्कूल नेईं हे पढ़ांदे ते मालै डंगरें नै भेजदे हे धारा ई भेजी ओड़दे हे घाऽ शाऽ बड्ढने ईं इन्ना पढ़ांदे स्कूल घट्ट गै ते जेह्की अज्ज दी जनरेशन ऐ न ओह् स्कूल बी पढ़ा दे न ते कन्नै मोदी होरें तेत्ती परसैंट ओह् बी ऐ रक्खी छूट ते कन्नै बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बी ऐ ते कन्नै अज कल मां बब्ब बी जेह्ड़े कुड़ियें ई पढ़ा दे स्कूल तां नौकरियां शौकरियां लग्गा दियां पैह्लै कुड़ियें नौकरियां लगदियां निं लग्गनियां केह् पढ़दियां गै नेहियां ओह् उ'नेंई पढ़ांदे निं ऐ हे घरैआह्लै अज्ज दे जमानै कुड़ियां बी पढ़ा दियां न ते ऐजुकेशन गै ऐसी ऐ ते सब किश ठीक ऐ पढ़ा दे नौकरियां लब्भा करदियां कुड़ियें गी ते मोदी होरें बी तेत्ती परसैंट छूट दित्ती दी ऐ ते स्कालरशिप बी औंदी कुड़ियें आस्तै ते एह्दे आस्तै पैह्लै जमाने नेईं हे पढ़ांदे पैह्लै जमानै कुड़ियें दियां नौकरियां लगदियां नेईं हियां पढ़दियां गै नेईं हियां लग्गनियां कुत्थुआं उं'दियां ते एह्दे आस्तै पैह्लै डंगरें शंगरें नै जंदियां जां दुआरें शुआरें छुड़ी दे कुड़ियां भेजी ओड़दे हे गी उ'नें घरा कम्म शम्म लाई ओड़दे कन्नै इन्ने पैसे बी निं होंदे हे पढ़ाने आस्तै गोहा शोहा सु'टदियां घर कम्म शम्म घाऽ शा बढदियां ते एह्दे आस्तै ओह् घर कम्म शम्म करदियां अजकल कुड़ियां कम्म करदियां गै निं हैन अज्ज कल पढ़ाई गै पढ़ाई करा दियां इ'यां सारियां माता भैनां न सारे आखदे पढ़ांदे कुड़ियां पढ़ांदे सारे